हां जी नमस्ते मेरा पूरा नाम जेह्ड़ा मेरे एह् सवाल आया मेरा हून की अ तुस अपने बारे दस्सो ते में अपने बारे थोह्ड़ा दस्सना चाह्नियां ते में तोहें दस्सना चाह्नियां मेरा पूरा नांऽ कंचन वर्मा ऐ ते में अखनूर दे मांडे ग्रांऽ दी आं ठीक ऐ होर मेरी क्वालिफिकेशन जेह्ड़ी ऐ में अपनी जेह्ड़ी शुरुआत दी क्वालिफिकेशन ऐ जेह्ड़ी मेरी प्राइमरी ऐ सेकेंडरी ओह् मेरी आर्मी स्कूल अखनूर दा होई दी ही ओह्दे बाद जेह्ड़ी मेरी टेंथ दे बाद दी क्वालिफिकेशन ऐ इलेवंथ टवेल्थ दी ओह् मेरी होई के वी नंबर वन अखनूर दा होर अखनूर के वी नंबर वन दा में इलेवंथ टवेल्थ कॉमर्स च कीती ओह्दे बाद में जेह्ड़े अपनी फर्स्ट ईयर दी एडमिशन ही ओह् में लैती जी सी डब्लयू परेड ते में अपनी ग्रेजुएशन जेह्ड़ी ऐ ओह् में जी सी डब्लयू परेड दा कीती कॉमर्स बिच बी कॉम कीती ते ओह्दे बाद में यूनिवर्सिटी दा दो ज्हार दस बिच एम कॉम कीती जेह्दे बिच में बड़े अच्छे जेह्ड़े नंबर लैते ओह्दे बाद मेरे में अपने बारे दस्सना चाह्गी की में इक आर्मी स्कूल दा पेपर क्वॉलिफाई कीता ही ते मेरी इक पक्की नौकरी लग्गी ही आर्मी स्कूल बिच ते में छे म्हीने आर्मी स्कूल दी नौकरी छड्डियै ते फिर में कॉलेज बिच पढ़ान आई ते कॉलेज दी पढ़ाई करने दे दौरान में पढ़ाने दौरान में जेह्ड़ा अपना इक यू जी सी नेट जेह्ड़ा ऐ क्वालीफाई कीता दो ज्हार तेरां च ते स्लैट बी क्वालीफाई कीता दो ज्हार तेरां च ते ओह्दे बाद दो ज्हार दो ज्हार बारां दा लेइयै अज्ज तरेई चला दा ऐ ते में कॉलेज बिच पढ़ा दियां ओह्दे बिच बिच बिच ओह्दे बाद में बी एड बी कीती अपने पढ़ाने दौरान ई ओरे बाद में एम एड बी कीती दी ऐ ठीक एम एड दे बाद में काफी सारी जेह्ड़ियां न कॉफ्रेंसेज़ बगैरा अटेंड कीती दियां न बड़े पेपर जेह्ड़े न ओह् प्रजेंट कीते दे न सेमिनार बिच ते कोरोना दे दौरान में बड़े सारे बेबीनार जेह्ड़े ओह् अटेंड कीते दे न ते ओह्दे बाद में दो ज्हार उ'न्नी बिच कॉलेज दी नौकरी दे कन्नै कन्नै ई जेह्ड़ी ऐ ओह् पी एच डी दी शुरुआत कीती ठीक ऐ होर पी एच डी करने दे दौरान में अपने कॉलेज दे बिच बिच छुट्टी बी लैती क्योंकि कोरोना पीरियड चला दा हा ते मीं कोई जादा प्रॉब्लम निं होई होर मेरी पी एच डी दी सबमिशन होई चुकी दी ऐ अ दो तीन म्हीने बाद मेरा पी एच डी दा वाइबा ऐ ते भगवान दी मेहरबानी कन्नै मी दो तीन म्हीने बाद पी एच डी दी डिग्री जेह्ड़ी ऐ अवार्ड होई जानी ऐ होर में अपने बारे ई दस्सना चाह्गी की स्कूल दे दौरान में बड़े सारे कंपीटिशन च पार्टिसिपेट करदी ही अ बड़े सारे स्पोर्ट्स बिच करदी ही पार्टिसिपेट होर मेरा जेह्ड़ा शौक रेहा हमेशा ओह् में बड़ा जादा खेल्लदी ही वॉलीबॉल बहोत खेल्लदी ही स्कूल बिच ते वॉलीबॉल बिच मेरी इक बारी अ रीजनल पालमपुर खेलन गेदी ही ओहदे बिच मेरी नेशनल बिच सिलेक्शन बी होई ही वट् स्कूल दे कुछ रूल हे की इक बारहमीं दा बच्चा नेशनल बिच खेल्लन नेईं जाई सकदा परमिशन निं ही होंदी ते स्कूल आह्लें मीं निं हा जान दित्ता ते वॉलीबॉल खेल्लना मेरा शौक ऐ मीं पेंटिंग दा बी बड़ा शौक ऐ अ ड्राइंग बिच ड्राइंग बहोत सारे ड्राइंग कम्पीटिशन में पार्टिसिपेट कीता ते जोल्लै में स्कूल पढ़दी ही क्लॉस सेवंथ च आर्मी स्कूल ते उद्धर में मिथुविशि जापान दा मीं इक इंटरनेशनल अवार्ड लब्भे दा ऐ पेंटिंग बिच जेह्ड़ा मीं मेरे अ जि'यां में सतमीं पढ़दी ही ते में ओह् कंपीटिशन फेस कीता हा ते ते ओह्दे बाद बी ओह् चार साल बाद ओह्दा रिजल्ट आया ते ओह्दे चार साल बाद मीं ओह् अवार्ड जेह्ड़ा ओह् मिलेआ मिथिविशि जापान दा ठीक ऐ ओह्दे उप्पर जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े सेक्रेटरी न पूर्ण सिंह उं'दे साइन होये दे ओह् यू जी सी दे चेयरमैन रेह दे न ओह् ते ओह्दे बाद में तुसें गी आखना चाह्गी की जेह्ड़ी मेरी इ'यां ते अस मांडे अखनूर दे हा वट् जेह्ड़े मेरी रूट्स न ओह् इक जेह्ड़ा साढ़ा कंडी ग्रांऽ ऐ सोहल उद्धर दियां मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थ कोला पैह्लें शिफ्ट होई गेदे हे अखनूर ते अजें बी में मननियां की मेरी जेह्ड़े रूट्स न ओह् ऑलवेज़ बिलॉन्ग करदियां न सोहल कोला होर अपनी ज़िंदगी च बड़ा जादा मैह्नत कीती ऐ ते अज्ज कॉलेज च पढ़ा दियां होर जेह्ड़ा एह्दा में तुसें ई शुक्रिया अदा करना चाह्गी जेह्ड़ा मीं तुसें इ'त्थें बोलने दा मौका दित्ता मेरे अपने बारे सनाने दा मौका दित्ता ते थैंक यू सो मच धन्यबाद